अॼुकल्ह सिंधी भाषा घर में ॿार नथा ॻाल्हाए पिया रहिया आहिनि हिन करे पंहिंजे सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ हर हिकु सिंधी घर में वॾा जंहिं ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हाइनि ऐं उन्हनि खे सिंधी भाषा जी ख़ासियत ॿुधाइनि सिंधी माण्हुनि खे पंहिंजे त्योहारनि जी ख़ासियत ॿुधाइनि ऐं पंहिंजे ॿारनि सां गॾिजी उन्हनि त्योहारनि खे मल्हाइण तॾहिं त अचणु वारी पीढ़ी खे सिंधी भाषा जी क़दुरु थींदी ऐं अहिड़ा अहिड़ा कार्यक्रम रखिणा खपिजनि ताकि ॿियां माण्हू बि उन में बढ़ी चढ़ी भाग वठण ऐं अॻियां वधनि ऐं पंहिंजे सिंधी भाषा खे बचाइण जॾहिं सभु मिली झुली कोशिशि कंदासीं तॾहिं असांजी सिंधी भाषा खे बचाइण में कामयाब थींदासीं